موبائل اور ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جس جو بچّوں کو دینے پر ان وہ بچّوں کے دماغی اور جسمانی صحت پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے جس وجہ سے ایک بچے کے اندر کمزوری آنا اسٹارٹ ہو جاتی اور وہ اس اس کے جو ریڈیشن ہے وہ دماغ پہ اثر کرتے اور اس کی وجہ سے بچّوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور بچّے کے اندر ایک جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے